रोज़ी रोटी के लेलक हमरा आरके बहुत किछु करऽ परै यऽ जेनाकि गाँव मे हमर मम्मी पापा सब जे छै कुछ खेती करै यऽ तऽ ओहिमे जे छै हमरा आरके काम करय परै छै हाथ बँटाबै परै छै आओर जे छै हल कोदारि आर चलबय परै यऽ त ईसब भी तरहके हम काम करै छी जब हमरा आरके खेती बारी भए जाइया तब दोसर काम पर ध्यान देलहुॅं जेनाकि दिल्ली पंजाब पर भी ध्यान देलहुॅं दिल्ली पंजाब गेलहुॅं फ़ैक्ट्री सबमे उद्योग सबमे काम ढूँढ़लहुॅं ओतऽ अपन काम करलहुॅं तऽ किछु पैसा कमेलहुॅं पैसा कमाकऽ अपन ज़िंदगीकेॅं यापन करूँ जीवन यापन करलहुॅं किछु पैसा अपना पास राखै छी आओर जे छै से किछु घर के भेजै छी तऽ एहि तरह सॅं जे छै से हम अपन जीवन यापन करै छी अपन रोजीक लेल रोज़ी रोटी के जे छै लेलक काम करै छी सब परिवार मिल कऽ ई कैरियर के जे रास्ता हमरा आरके जे छै मजबूरीमे तय करै छी करना जे छै पढ़ि लिखके भी नौकरी चाकरी हमरा के मिलै नहि यऽ तऽ मजबूरीमे हमरा आरके दिल्ली पंजाबके मुँह देख़य परै यऽ कारण छै की हमर राज्य बिहार मे जे छै कोनो तरह के उद्योग धंधा नहि यऽ जेकि हम अपन राज्योमे जे छै राज्य मे काम करि कऽ अपन परिवारके साथ सुकुशल सुसंपन्न रहि सकै छी तऽ हमर बिहार राज्य मे जे छै गरीब यऽ फ़ैक्ट्री कोनो नहि यऽ ई जे छै पिछड़ा यऽ तऽ एहि लेल जे छै हमरा जे छै बाहरके रास्ता ढूँढऽ परै यऽ तऽ एहि कैरियर के शुरुआत हमर जे छै मजबूरी मे करैत छी